पहिने तैराकी जकरा कि लोक स्वीमिंग कहल जाइत छै गामे घरमे लोक करैत छल एकरा कोनो ग्लोबलक पहचान नहि छल लेकिन आब एकर इस्कुलमे भी सिखाओल जाइत अछि इस्कुल स्तरीय आ नहि तऽ एकर कॉम्पीटीशन होइत अछि आओर ई लोक